हालो म्हापश्यां उतरल्यान तुमी आं म्हापशेंच्यान आसा थंय खुबशें बीचीस आसा हांगा म्हापशेंच्यान कळंगुटे बागा मागीर थंय फुडें कांदोळे आसा आग्वाद आसा हे सगळें एका लायनीन आसा हांगांच्यान कळंगुटे सादारणता आठ किलोमिटर बागा ताज्या लागींच आनी णव किलोमिटर आसत कांदोळे बारा आनी ताच्या फुडें वचत जाल्यार आग्वाद तो एक पंदरा सोळा किलोमिटर हे एका लायनीन येता आनी दुसऱ्या वळीन जर वचत जाल्यार थंय अंजुणा वागातोर हे हे बिचीस मेळटात म्हणटकीच तुमका खंय वचपा जाय खंयचे सायडीन वचपा जाय तुमका ना कळंगुटे म्हणटात थंय गर्दी चड कारण कळंगुटे कितें जाला सद्द्या ताची एडवटायज चड जाल्या म्हणटकीर थंय सगळ्यान चड टुरीस्ट किंवां लोकूय वतात ताचे उपरांत बागा ह्या दोनीय जाग्यांचेर गर्दी भयंकर पूण तुमी तर अँजुणा वागातोर जर तर वचत जाल्यार त्या त्या मनान थंय गर्दी कमी म्हणटगर तुमकां जर सुशाेगाद जर तर रावपा जाय म्हणजे फक्त आराम करपा जाय जाल्यार म्हज्या कोतान तुमी तर अंजुणा नाल्यार वागातोर तर थरयत जाल्यार बरें जातले पूण कलंगुटय वायट न्हय थंय तुमच्या सारके सगळेंत टुरीस्ट चडशे थंयच वतात म्हूण थंय गर्दी चड कळ्ळें आनी दुसरें म्हळ्यार कितें थंय हॉटेलांय मात्शी म्हारग जेवण खाणूय म्हारग आनी वागातोरूय आनी वागातोर आनी हें मात्शें सवाय म्हणटकीर म्हज्या कोतान तुमी थंयच गेल्ल्या बरी पूण तरीय तुमकां जर आनीक कितेंय विचारपाक जाय म्हाका केन्ना जाल्यार म्हाका ह्या नंबराचेर फोन करून विचारात आं बरें आं बरें बरें बरें